हां जी हां चलनेआं पत्नीटाप बस च जन्ने आं हां थुआढ़े बच्चें गी पेई दियां छुट्टियां साढ़े बच्चें गी बी पेई गेदियां छुट्टियां जन्ने आं कट्ठे होइयै गड्डी छड्डी करने आं कोई ते फ्ही उद्धर जन्ने आं पत्नीटाप साइड

हां हांजी हां ठण्डी जगहा ऐ उद्धर शैल जगहा ऐ हां शनिवारें चलनेआं शनिवारें जां शुक्रवारें हां ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही जन्ने आं ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ